मूंखे घर में पौधा लॻाइण जो जामु शौक़ु आहे ऐं मुंहिंजे घर में अलॻि अलॻि नमूनि जा पौधा बि आहिनि जीअं मोगरा आहे गुलाब जो आहे तुलसी तुलसी जो पौधो आहे ऐलोवेरा पौधो आहे ऐं मां हाणे नओं कढ़ी पते जो बि पौधो लॻायो आहे मूंखे बालकनी में सॼी ग्रिल में ई मां पौधा लॻाए छॾिया आहिनि ऐं मां हुननि खे देखबाल बि जामु कंदी आहियां जीअं की मनी प्लांट खे पाणी वधीक खपंदो आहे हिन करे मां हुन खे ॿ दफ़ा पाणी ॾींदी आहियां ऐं प्लस वरी हुन खे मां उन जे पतनि खे बि चङी तरह पाणी सां साफ़ु कंदी आहियां पिचकारी सां ऐं ॿियो एलोवेरा मूंखे लॻाइणु जामु पसंदि आहे एलोवेरा खे मां हिकु ॾींहुं छॾे करे हिकु ॾींहुं पाणी ॾींदी आहियां उन खे वधीक पाणी ॾियण सां ख़राबु थी वेंदो आहे गुलाब जो पौधो आहे गुलाब जे पौधे में गुल अचणु उन्हनि खे असां उन खे असां उन खे खाद विझंदा आहियूं ऐं खाद उहो गांइ जो छेणो थींदो आहे उहो असां पाणी में पिसाए करे उन खे उन में विझंदा आहियूं त हुओ चङी तरह उन में गुल ॾींदो आहे मोगरा जामु घटि गुल ॾींदो आहे छोकी उन खे सीज़न में ही गुल ईंदा आहिनि जीअं हुन जो थधि में चङी तरह उन में गुल ईंदा आहिनि त उन खे पाणी बि असां हर रोज़ु ॾींदा आहियूं ख़ाली मनी प्लांट खे मां ॾींहं में ॿ दफ़ा पाणी ॾींदी आहियां ऐं ऐलोवेरा खे हिकु ॾींहुं छॾे हिकु ॾींहुं पाणी ॾींदी आहियां जीअं जीअं पौधा वधंदा वेंदा आहिनि मां उन खे कटिंग कंदी वेंदी आहियां ताकी पौधा सुठा वधनि ऐं चङी तरह सावा बीहनि हाणे बारिश जो टाइम आहे बारिश जे टाइम ते पौधा खे पाणी ॿाहिरां ई मिलंदो आहे वधीक करे उन्हनि जी मिटी पाणी में ई हूंदी आहे इन करे उन खे घटि पाणी ॾिबो आहे वधीक पाणी ॾियण सां उहे ख़राबु बि थी वेंदा आहिनि ऐलोवेरा खे घर में अंदरि रखिबो आहे बारिश जे टाइम ते न त हो वधीक पाणी सां ख़राबु बि थी वेंदो आहे हिन मौसम में गुल चङी तरह सुठा ईंदा आहिनि ऐं पौधा बि वधंदा आहिनि छो की क़ुदरती तौर सां पाणी हुननि खे मिलंदो आहे